हा मां बैंक के बी सी में कर्ज़ु लाइ अप्लाय कयो आहे जंहिं करे मूंखे पंहिंजे बिलनि बिलनि बिजलीअ जे बिल जे रिकॉड जी ज़रूरत आहे त कृप्या करे तव्हां मूंखे हिक ॿ टे चारि मां पंहिंजी मांजी बिजलीअ जे बिल जा रिकॉड मूंखे मुहैया कराइण जी कृप्या कयो